मधुबनीमे वर्षोमे बहुत तरहक बदलाव आयल हन खास तरहक शिक्षामे जेकि बहुत नीक सुविधा देल जाइत छै

आओर एमहर स्वास्थ्य सेवामे बहुते देल छलै जेकि बस्ती आओर मे जे डॉक्टरके कोनो उपलब्ध नहि छलै ओतय हॉस्पिटल बनायल जाएल अछि अछि आओर करैत छथिन काम अखन बहुत एहन जगह छनि जतय कि हॉस्पिटलके निर्माण भऽ रहल अछि आओर बहुत एहन जगह छलनि जतय कि गन्दगी फैलल छलनि आओर सड़क टूटल फाटल छलनि जे कि बहुत एक्सीडेंट होइत छलनि आओर लोग आर दुर्घटना समेत मरि जाइत छलखिन एहिके कारण सरकार निर्णय लेलखिन आओर हर गली सड़क बनेलखिन हन गली कूचीमे जाहिके कारण आब एक्सीडेंटके कम खतरा अछि आओर लोकके जिन्दगी बचैत हैत एतय ख़ासतर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण राखैत अछि जेकि सरकारके द्वारा लोन उठा कऽ बच्चा आर अपन मनपसन्द सब्जेक्ट राखि कऽ बढ़िआँसँ पढ़ि सकैत अछि